हमर सब के गौरवशाली पल ओ छल जे हम जहिया दसमामे पढै छलौहुॅं आओर हमर पिताजी हमरा सॅं एगो कामना कयने छलै जे हमर बेटा फर्स्ट करतै सेकंड करतै थर्ड करतै ताहि मे हम अपन पिताके जे सपना छलै ओहि पर हम खड़ा उतरलहुॅं आओर फर्स्ट केलहुॅं जाहिसँ ई फर्स्ट हमरा केलासँ जे छै हमर पितामे बहुत खुशी भेलनि मातामे खुशी परिवारमे बहुत खुशीके लहर उठि गेलै जे हमर

फर्स्ट केलहुॅं नाम एते पढ़लहुॅं लिखलहुॅं मेहनत हमर बेकार नहि गेल फैल नहि केलहुॅं नहि हमरा कोनो अथी भेल तऽ हम एहि वाला जे छलै ओहिपर खड़ा उतरलहुॅं तऽ एहिसँ पिता हमर बहुते गौरवशाली रहल बोले हमरा ध्यान त्यान देलकै ओहिकेँ बाद पिता हमरा अपन सपोर्ट करऽ लागल कि नहि आगे पढै लऽ देबौ तू पढै छें कनी बढ़ियाॅं पढै छें ताहि दुआरे ओ अपन सपोर्ट करऽ लगलखिन जे आओर आगे पढ़ हम खर्चा दै ले तैयार छियौ जाहि सँ ओना तऽ हम बहुते गरीब परिवारसँ बिलोंग करै छी लेकिन हमरा पापा कहियो ई नहि कहलक जे बेटा नहि पढ़ हम तोरा पैसा आब नहि पढ़ा सकै छियौ लेकिन ओ पढेनाय स्टार्ट कऽ देलखिन